जम्मू कश्मीर गी दूनिया दी जन्नत गलाया जंदा ऐ ते एह्दे च कोई शक्क निं ऐ कि वाकई जम्मू कश्मीर साढ़ी जन्नत ऐ कि कुदरत दा दित्ता इत्थें बड़ा सोह्ना गै नज़ारा ऐ चाहे ओह् नदियें दी फॉर्म च होऐ चाहे ओह् प्हाड़ें दी फॉर्म च होऐ साढ़ी गवर्नमेंट जेह्ड़ी सरकार ने बी इसी बाखुबी डवेलप कीता ऐ अजें बी डवेलपमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् जारी ऐ बडियां सोह्नियां सोह्नियां इत्थें शैल शैल धारां न ते टूरिस्ट साइट्स न ते मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया दे टूरिस्ट जेह्ड़े इत्थें विजिट करदे न जि'यां कश्मीर गी लेई लैचे तां कश्मीर वर्ल्डवाइड बड़ा जादा फेमस ऐ अपनी ब्यूटी गी लेइयै सिनिंग ब्यूटी एह्दी बडी गै प्यारी ऐ ते साढ़े जम्मू डिवीज़न दी गल्ल करचै ते जम्मू बी कुदै घट्ट निं ऐ इत्थें जि'यां पत्नीटॉप ऐ मैक्सिमम जेह्डे़ लोक न ओह् पत्नीटॉप गी बड़ा जादा पसंद करदे न लाइक करदे कीऽ क्योंकि उत्थें जेह्ड़ी प्रॉपर फैसिलिटीस न ओह् आराम कन्नै मिली जांदियां न ट्रांसपोर्टेशन गी दिक्खचै जां भी रेजिडेंशियल फैसिलिटीस न ओह् बरकरार न ते बाकी जेह्के साढ़े प्हाड़ी लाके न ओह् कुदै बी चली जाह्गे ओ ते एह् इक अपने आप गै नुहाड़ा जेह्का अपना गै खूबी ऐ नजारा ऐ ते असें इ'नें एरियें गी प्रिज़र्व करियै रखना ऐ प्रॉपर मेंटेन करियै रखना ऐ ते साढ़ी गवर्नमेंट अग्गें बी इ'यै गुजारिश ऐ कि इ'नें एरियें गी जादा कोला जादा इं'दी तरक्की कीती जा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीस कीती जान रोड्स रोड्स गी अच्छा बनाया जा ताकि इसदा टूरिज्म जेह्ड़ा ऐ फले फुलै होर इस एरियै दी डवेलपमेंट होर जादा बधी सकै कीते अस दिक्खने आं जि'यां यूपी दे टूरिस्ट औंदे केरला दे टूरिस्ट औंदे दिल्ली दे टूरिस्ट औंदे जां भी साढ़े इत्थें श्राइन बोर्ड ऐ माता वैष्णो देवी कटरा पूरे शरधालु जेह्डे़ इत्थें विजिट करदे न एह्दी लोकेशन कन्नै होर अपने बिलीफ दी बजह् कन्नै इत्थें विजिट करदे न ते इसे इ'नें एरियें गी हून ते भारत सरकार ने इत्थें रेलवे लाइन बिछाई दी ऐ जेह्दे बजह् कन्नै शरधालुएं गी बड़ा आराम होया इत्थें पुज्जने ताहीं ते इ'यां गै साढ़े जेह्के प्हाड़ी लाके न एह् बडे़ गै खूबसूरत सोह्ने न ते इ'नें गी अग्गें बधाना चाहिदा ऐ इत्थें जेह्ड़ी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीस जि'यां रेलवे ऐ ओह् चप्पे चप्पे होना चाहिदा ऐ ता कि इस एरिया दी बड़ी सोह्नी ते रौनक लग्गी दी र'वै होर इसदा डवेलपमेंट होई सकै अस कुछ सजेशन एह् देई सकने कि जि'यां साढ़े एरिया न इ'नें एरिया गी कच्चियें सड़कें गी पक्का कीता जा होर जेह्ड़ा साढ़ा पत्नीटॉप आह्ला रोड ऐ इत्थें आए दिन कुदै ना कुदै लैंड स्लाइड होंदी रौहंदे न ते एह् प्रोग्राम चलाया जाये जेह्दे च जादा कोला जादा प्लांटेशन कीती जा बूह्टे लाए जान बूह्टे लागै आं ते मैक्सिमम जेह्के अस इस बेल्लै प्रॉब्लम फेस करा करदे आं ओह् मैक्सिमम जेह्ड़ियां सॉल्व होई सकदियां न ते एह्दे च साढ़ी रूरल कम्युनिटी ऐ जेह्ड़ी ओह् पार्टिस्पेट करी सकदी ऐ क्योंकि आखदे कि अगर जड़ मजबूत होग ते जेह्का बूह्टा ऐ ओह् बड़ा सरोखा रौह्ग नरोगा रौह्ग ते जेह्की साढ़ी जड़ ऐ ओह् साढ़ी रूरल कम्युनिटी ऐ साढ़े अपने ग्रांएं दे लोक न ते उं'दी मैक्सिमम पार्टिस्पेशन होग होर एह्दे च हिस्सेदारी लैङन ते साढ़ा एरिया जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा सोह्ना होई जाना ऐ ते इ'यां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर चप्पे चप्पे पर आं ओह्दी निगरानी करनी बड़ी जरूरी ऐ ओह्दी सेफ्टी बड़ी जरूरी ऐ होर ओह्दी मेंटेनेंस बड़ी जरूरी ऐ ताकि ओह् रोड्स जेह्डे़ ओह् बरकरार रौह्न होर आने आह्ले टाइम जि'नें एरिये बिच ट्रांसपोर्टेशन नेईं ऐ ओह् ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिदी ता कि लोकें गी बी औने जाने ताहीं प्रॉपर फैसिलिटी होऐ तां इ'नें ऐरियें दा ओह् नजारा लेई सकन विजिट करी सकन